ہیلو جی کیا ہو گیا بھائی نہیں کھانا تو اچھا بنتا ہے بھائی انتے دن سے ہم ہوٹل چلا رہے ہیں آج تک کوئی شکایت نہیں آئی ہے کیا لیا تھا آپ نے نہیں بھائی آج تک تو اتنے سال ہو گیا ہمارے ہوٹل کا آج تک کوئی شکایت نہیں ہوئی

نہیں بھائی خالی کر دو ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا کہ اب آپ کب آئے تھے اب یہ ہوا آخری ٹائم میں آیا ہوں اصل میں یہ ہے نا بھائی گرمی پڑ رہی ہے اب وہ آخری ٹائم میں آیا ہوگا تو تو ہو گیا ہوگا خراب ویسے آج تک ایسی کوئی شکایت نہیں کیا آپ کے علاوہ اور ہماری بہت پرانی دکان ہے یہ

یہ ہو گیا ہوگا غلطی لیکن یہ ہے کہ آپ آئیے اور بھی موقعہ دیجیے ٹھیک ہے ایکسپٹ کر لیا آپ آئیے پھر دوبارہ موقعہ دیجیے آپ ہاں بالکل دھیان دیں گے بھائی آپ آئیے آپ یہاں کہ ہم اس کو ڈانٹیں گے جو بھی ہوگا ہم کریں گے کاروائی کریں گے کیونکہ بھئی اب ہمارے گاہک تو میری چوپٹ ہو جائے گا دکان کا ٹھیک ہے بھیا